یہ جو آنلائن کی تعلیم ہے یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ آنلائن میں بچے نہ سن صحیح سے سن پاتے تھے نہ اپنے استاد کی آواز آتی ہے نہ کچھ کلیئر دکھتا ہے اسی سے بچوں بچوں کو تعلیم پر سے دل ہی اٹھ گیا تھا نہ وہ صحیح سے پڑھ رہے تھے نہ کچھ کر رہے تھے بس اٹینڈ ہونا حاضری ضرور ڈال رہے تھے پر پر رہی پڑھ نہیں رہے تھے